असेंगी अपनी सेफ्टी आस्तै अपने बचाव आस्तै जेह्ड़े प्रकाऊशन हैन जेह्ड़े ओह् असेंगी ओह् यूज़ करने चाहिदे जियां कि अस घर बिच अपने कोई कुकिंग कराने आं घर बिच ते बनाने आं ते असेंगी गैस सिलेंडर पैह्लें ऑन करियै गैस बालियै कोई चीज़ बनाइयै ते फटाफट करियै उसी गैस सिलेंटर गी ऑफ करी ओड़ना चाहिदा कि उसी गैस गी ऑन निं रक्खना चाहिदा कि ओह्दे कन्नै साढ़ी सेफ्टी जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं होई पांदी ऐ तां फट्टने दा डर होंदा सिलेंटर फट्टने दा डर होंदा ते जेह्दे कन्नै बड़ा नुक्सान होंदा ते असेंगी अपनी सेफ्टी आस्तै लाईटर कन्नै गैस बालना चाहिदी ते जियां अस कोई चीज़ बनाई लैने आं ता इंया अस ओह् गैस गी बंद करी ओड़ना चाहिदा